अ आं आंनिया माबा प्रब्लेम जानानै दंमोन औ फैनाय जाथ'वाखैमोन ओंखायनो औ गोबोननिफ्राय थांनो सानदोंमोन आं बेखौनो औ खालामबाय थादों आङो सानफ्रोमबो आङो फुङाव सिखारनानैनो खालामो

औ औ औ

औ ओमफ्राय गोजौ जानायनि मा यगा दंथाय

औ औ औ औ दे औ औ फैगोन दे वेलकाम